मां सिलाई ॾाढी सुठी कंदी आहियां गॾो गॾु क्रोशिया जा बि मणींदी आहियां जंहिंमें दरनि जा पोश दीपावलीअ में कमु ईंदा आहिनि केडीमहिल कूलर जे मथां पोश विछाइबो आहे

ऐं ॿियो मां ॿुधो आहे हिननि जी मां हिक मशीन बि अची आई आहे हुन मशीन में थोरो टाइम जल्दी थोरो घटि लॻंदो आहे हथ में थोरो ज्यादा लॻंदो आहे हिन करे चवां थी त जबलपुर वञा हुते मशीन वठी अचां हुआ सिखां त कीअं हलाइबी आहे उहा मां पोइ हिते अची हलाए डिसां पोइ हुन में सुठियूं सुठियूं डिजाइनयूं कढी हिन खां बि वधीक विकिणी मुंहिंजी थींदी ॿियो सभु ठीक आहे